ہندوستانی نقل و حمل کا نظام بہت بڑھیا ہیں یہاں ہم جیسے دلی سہر چلے جاتے ہیں وہاں بڑے بڑے بلڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے بڑی بڑی سڑکیں دیکھنے کو ملتی ہے نیشنل ہائی وے نکلی ہوئی ہے وہاں سے ہم لوگ گھومنے کے لیے اکثر دلی جایا کرتے ہیں ممبئی جایا کرتے ہیں ممبئی میں بھی بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں ممبئی میں ایک منی ڈرائیو ہے کا خوبصورت نظارہ ہے یہاں کی سڑکیں وڑکیں بہت زبردست ہے یہاں کے ٹرانسپوٹ سسٹم بہت زبردست ہے یہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے ہندوستانی ہندوستان میں بہت سے ایسے ایسی شہر ہے جہاں پہ ہم لوگ جانا پسند کرتے ہیں جیسے دہلی و کولکاتہ کولکاتہ میں ایک ہاوڑا برج ہے جو کافی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اس کی سڑکیں کافی ہاوڑا میں کولکاتہ کی سڑکیں کافی اچھی ہے اور یہاں کا نظام بہت اچھا ہے اور ہم جیسے ہم اپنے بہار میں ہمارے علاقہ میں آ جائیں تو سڑکوں کی کچھ پرابلم ہے جو سڑکوں کی کچھ پرابلم ہے کہیں سڑکیں بنی ہوئی ہے تو کہیں سڑکیں بنی ہوئی نہیں کہیں شہر آنے جانے کے لیے تکلیف ہونا ہو جاتی ہے اور سرکار سے یہی ہے کہ سرکار روڈ بنانا چاہیے جیسے ہمارے علاقہ میں سہرسہ جلع ہے وہاں جانے کے لیے ہم لوگ کو بہت سوچنا پڑتا ہے جیسے سڑکیں وڑکیں وہاں بھی بنی ونی نہیں ہیں اور بننی چاہیے اور بہت سی سڑکیں بنی ہوئی ہیں تو وہاں پہ گڈھے وڈھے ہیں وہ گڈھے کو سرکار سے سرکار کو بھرنا چاہیے یہی سب دیکھنا چاہیے سرکار کو اور ہندوستانی نظم کا بہت اچھا یہ ہے یہ دیکھنا چاہیے اور سہرسہ ضلع جیسے ہمارے علاقہ میں ایک سہرسہ ضلع ہے سہرسہ ضلع میں سڑکیں بہت بنی ہوئی ہے بہت نہیں بنی ہوئی ہے تو ہم لوگ کو جانے کے لیے بہت کسٹ بہت دقت ہوتا ہے تو اس لیے سرکار سے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں اس علاقے میں سڑکیں اور بنانے بنائی جائے اور لوگوں کو جانے آنے میں بھی پریشانی نہ ہو